پریسیڈینٹ دربدی مرمور پرائم منیسٹر سری نرندر مودی چیف منیسٹر سری نیتیس کمار ریلائنس سی ای او مکیس امبانی فیس بک سی ای او ماگ جکر برگ پروفیسر کھان سر نحال صاحب